शिक्षा विभागमे जे पहिले मास्टर छलै जतेक भर्ती भेल जेकरा कि इसकुलोके नाम पूरा नहि अध्ययन अबैत छलैया आ जतेक छलथि ई मानि लिअ जतेक एतऽ आधार कार्ड की किछु बनल हँ कत्तेक नाम गलती एँ आओर आरक्षणो पर मानि लिअ जे भर्ती कऽकऽ आ जे कि ओकरा मानि लिअ जे किछु नहि अबैत छै ओकर अपन नाम तक लिखल नहि अबैत छै लेकिन ओ आरक्षण पर भऽ गेल बड़का मानि लिअ जे मास्टर आ कि डॉक्टर आ कि किछु एँ आरक्षण तऽ ओकरा तऽ ओ अध्ययन नहि रहैत छै आरक्षण पर तऽ मानि लिअ पूरा अपन मानि लिअ ओकरा नौकरी भऽ गेलै लेकिन ओकरा पास तऽ कोनो ज्ञानके तऽ बात छै नहि किआ तऽ ओ बुझि रहलैया जे हमरा से बेसी बला जे नंबर बला यऽ ओकरा होयबै नहि करतै हमरा आरक्षण पर नौकरी तऽ आरक्षण पर नौकरी कएके बिहारके साफके मानि लिअ जे चौपट शिक्षा विभागके मानि लिअ जे रेकर्ड तोड़ मानि लिअ शिक्षा विभाग खतम आब जे ई नया नया मास्टर भर्ती होइया परीक्षा लएके तऽ ओहि मास्टर सभके ज्ञान छै दू अक्षर पढ़बैत छै बच्चाके मास्टर सभ सब इसकुलमे रहैत छै आब एहि से जे अत्तेक दुनियामे पब्लिक इसकुल खुजि गेलैया सरकारी इसकुलमे कुंतलके कुंतल चावल अबैत छै आ विद्यार्थी कै टा रहत एँ रेकर्ड पर तऽ पाँच हजार जाइत छै आ विद्यार्थी पचासो टा नहि रहैत छै किआ तऽ सभटा मानि लिअ जे प्राइभेट पब्लिक इसकुल सभ पकड़ि लेलकै सरकारी इसकुलमे कोनो मास्टरके ज्ञाने नहि छलै सभटा आरक्षण पर भर्ती एँ ओकरा अपन नाम तक नहि अबैत छलै आ से आदमी भर्ती ओ विद्यार्थी बच्चाके की पढ़ैतै बच्चाके पब्लिक इसकुलमे दएके जे गरीब रुकबा माय बापके पेट काटिके कहुना कएके पब्लिक इसकुलमे पढ़बैया जे माय बाप भरि पेट खाइत नहि छै ओतहुँ खर्चा पड़ैत छै प्राइभेटमे तऽ सरकारी इसकुलमे तऽ कोनो सुविधा किछु नहि छलै खाली मानि लिअ जे खिचड़ी खुओ सहए टा आलम्ब छलै मास्टर नीक योग्यता बला तऽ मानि लिअ जे कहियो देलकै नहि आब जे परीक्षा भऽ रहल अहाँ आब जे मास्टर आबि रहल हँ तेकरा पास ज्ञान छै ओ बच्चाके पढ़बैत छै आब धीरे धीरे जे छै से लोक पब्लिको इसकुलके मूवमेंट चेंज कएके सरकारी इसकुलमे आब टाइमली मानि लिअ मास्टर रहैत छै मास्टर सभ कोनो जेहो दू चारिटा इसकुलमे रहैत छलै सेहो नहि रहैत छलै कोन देखने वाला है विद्यार्थी अपन ओम्हर गेल झोरा लएके खिचड़ी खायके आ मास्टर एम्हर गेल आब जे स्थिति अखन शिक्षा विभागके छै जँ इएह स्थिति शिक्षा विभागके रहि जेतै तऽ बिहार फेर मानि लिअ जे कहलेतै नहि बिहार योग्यताके योग्य यऽ एँ आब जे मास्टर सभकेँ बहाली होइत छै आब जे मास्टर सभ बच्चाके पाछाँ समय दे छै जहए दश टा बच्चा रहैत छै समय दै छै ताहि से जे छै बच्चा सभ दू अक्षरके पढ़िके ज्ञान आब धीरे धीरे मानि लिअ पकड़ि रहलै हँ मास्टरो सभ जहाँ तहाँ जे सूतल रहैत छलै से जागल आ आओर अपना समय पर रहैया एँ आब शिक्षा बिहारमे लगैत छै जे शिक्षा प्रगति पर आन इस्टेट जकाँ आब शिक्षा प्रगति पर जा रहल छै जे ई मास्टर सभ पर तैँ भेल नहि तऽ सभटा मास्टर सूतल रहैत छलै एकटा मास्टरके किछु नहि अबैत छलै एँ बिहारक देखिके स्थिति लोक मानि लिअ जे भगैत छलै बाल बच्चा लएके तऽ मानि लिअ बिहार छोड़ि दे छलै जे एतऽ तऽ किछु पढ़ाइ होइते नहि छै आब एतऽ पब्लिक इसकुलमे दिऔ आब दू पैसा बोनि करैया लोक मानि लिअ ठेला चलाके ऑटो चलाके बच्चाके कहुना मानि लिअ पब्लिक इसकुलमे धराके कहुना योग्यता अपन मानि लिअ दै छलै सरकारी इसकुलमे तऽ ओएह खिचड़ी खेलकै मास्टर ओम्हर खिचड़ी खाएके ओँघरा गेलै किआ तऽ ओ आरक्षणके छलै हँ मास्टर तऽ ओकरा ज्ञान जखन रहतै तेकर बादे ओ बच्चाके मानि लिअ जे योग्यता देतै ओकरा पास तऽ ज्ञान छलैया नहि ओ तऽ मोछ ताबिके आरक्षण बला मानि लिअ मास्टर छी हमरा के की करत पैसा दैयै रहल यऽ तऽ ओकरा तऽ मानि लिअ जे देखिऔ आइ दुनिया घुमिके तऽ मानि लिअ जे कत्तेक आधार कार्ड कि कोनो अकाउंट की किछु कत्तेके नाम एँ जमीनेके रसीद पसीद दुनियादारी पर कत्तेक नाम गलत लिख देलकै किआ तऽ सभटा तऽ मानि लिअ जे मूर्ख लोकके भर्ती कएके आरक्षण पर बिहारके चरमरा देलकै आब शिक्षा विभाग जे छै से बढ़िआँ यऽ आ आओर एहि पर जे मानि लिअ जे के के ओ पाठक अयला हँ तऽ ओ शिक्षा पर बिहारके आब एकटा बुझि पड़ैत छै नहि एकटा शिक्षा विभागमे एला हँ जे के के पाठक पूरा बिहारके एकदम अखन शिक्षाके विभागमे मानि लिअ एत्तेक ध्यान देने छथिन जे पूरा आब जेहो किछु बच्चा पब्लिक इसकुल जेतै तऽ बहुत बच्चा आब सरकारी इसकुलके पकड़ते एहि लएके जे आब मास्टर सभ योग्यता एलै हँ मास्टर सभ समय दै छै एँ तऽ आब लोक बुझैया जे नहि आब बिहारमे शिक्षा लोकके मनोवृत्ति मानि लिअ जे जगलै हँ नहि आब इसकुलमे बच्चा सभ रहतै मास्टरो सभ रहैया टाइमसँ तऽ ताहि दुआरे आब लोक बुझैये जे बिहारमे आब फेर पढ़ाइ शुरुआत इएह छओ महीना सात महीना से भेल हँ नहि तऽ एहिसँ पहिले तऽ बिहारक योग्यते खतम तऽ ताहि दुआरे आब जत्तेक परीक्षा जे मास्टर अबैत छथि सभ योग्यता छथि आओर योग्यता पर तखने विद्यार्थीके मास्टरके योग्यता रहतै तऽ विद्यार्थीके योग्यता होयतै मास्टरेके योग्यता नहि छै तऽ विद्यार्थीके योग्यता की होयतै सभटा आरक्षण बला आबि के भरि के ओ विद्यार्थीके की देतै आरक्षणे बला बुद्धि दै छै